मध्य प्रदेश के लोग अपनी संस्कृति विरासत का जश्न जो है वो मिलकर मनाते हैं जैसे हिंदू लोगों का फेमस त्यौहार होता है दिवाली दिवाली में सब लोग मिलकर साथ में दिये जलाएंगे फटाके फोड़ेंगे फुलझड़ियाँ जलाएंगे और एक साथ बैठकर पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी जी की पूरा परिवार साथ में रिश्तेदार भी आ जाते हैं कभी कभी तो सब मिलके हिंदू लोगों का ये सबसे एक अच्छा त्यौहार है तो इसे मिलकर ही मनाया जाता है और फिर जैसे होली आती है तो होली में भी पूरे मोहल्ले के लोग सब लोग मिलकर साथ में कलर खेलते हैं ऐसा नहीं कि अपने अपने घर में मना रहे इस टाइप का नहीं होता है हमारे यहाँ पर हमारी विरासत ऐसी है एकता के साथ एकता के साथ जो है हम कलर खेलते हैं और जैन धर्म में भी कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो उनका पूरा समुदाय एकजुट होकर एक गांवस में रेली निकालता है और इस टाइप से हम लोग अपना त्यौहार एकता का परिचय देते हुए मनाते हैं